موسمی حالات مثلاً ہمیں گرمی میں دوڑنا ہے تو ہمیں ڈھیلے ڈھالے کاٹن کے کپڑے پہننے چاہیے اور ہلکی چپل پہن کر دوڑنا چاہیے اور اگر ہمیں سردی میں دوڑنا ہے تو پورے کپڑے پہنو موزے پہنو جوتے پہنو پھر دوڑو اور اگر ہمیں بارش میں دوڑنا ہے تو بارش والا سوٹ پہن کر دوڑنا چاہیے کیونکہ ہم اس سے بارش سے بھی بچ سکتے ہیں اور ہم بارش میں دوڑ بھی سکتے